आमच्या गोंयान लोकांक जाग्या वयल्या आड जाग्या वयल्या आड नांव मेळटात जशें की शिरोड्या रावतात तांकां शिरोडकर म्हणटात कोरगांव रावतात तांकां कोरगांवकर म्हणटात आनी धारगळेक रावता तांकां धारगळकर म्हणटात मडगांव रावतात तांकां मडगांवकार सावड्ड्या रावता तांकां सावड्डेकर सांग सावड्डेकर आनी सांग्या रावता तांकां सांगेकार मांद्रा रावतात तांकां माद्रेकर म्हणटात मांद्रेकर म्हणटात आनी म्हापशा रावतात तांकां म्हापशेकार म्हापशेकार साश्टी साश्ट्रीय रावतात तांकां साश्टीकार म्हणटात बार्देशांत जे कोण रावतात तांकां बार्देशकार आनी हरमळ हरमळ्या रावतात तांकां हरमळकर म्हणटात म्हणटात अशी आनी आनी अशीं आनी कितें नांवां अशीं नांवां आसात तीं तुमकां हांव मातशें वाचून दाखयतां अनि अनीश रविंद्र विडिकर दत्ता दत् दत्ता सपनील वेळ चारी

सपन संजेय वस्त आगोश्टीन कायतान कारवालो पुजा अजय शेट्ये वनिता सुरेश गावडे योगिता योगेश महाल्ले युगाली पराग केरकर मोनिका गोविंद के कुडरक कुडयकर स्मिता तुशार हो होबळे पा पल्लवी रामा गावडे रमाकंद गोविंद कोडकर एविता म्हा म्हालय आमोणकर सिमा रुपेश कोरगांवकर सपना संजय साळगांवकर रिना सिध्दार्थ शेट बेबी भगवान परब माया सपनिल

कुशोर पांडूरंग हरटणकर निशा निलेश पेडणेकर दिनेश सकाराम मडगांवकर सोनाली संदेश शिरोडकर रेश्मी अतूल रायकर एकता रवींद मावळींगकर श्वेता धिरेंद्र हड हळडनकर शेया सुद्देश गांवकर फ्रांसीस मरीन सिकेरा पावलीन आं आंद्रे गा थोमस आग्नेलो रॉड्रिकीस जिमी जुलेटो लॉपीस